हाँ मैंने अपनी मूल भाषा से अलग भाषा में किताबें काफ़ी पढ़ी हैं अगर बात करते हैं तो मैंने इंग्लिश में काफ़ी किताब पढ़ी हैं और उसका अनुभव भी काफ़ी अच्छा रहा और अगर मैं बात करूँ कि मातृ भाषा में जो किताब लिखी है उसका नाम बताने के लिए तो मुझे लगता है कि दुनिया के हर व्यक्ति को गीता जरूर पढ़नी चाहिए क्योंकि गीता जिस व्यक्ति ने गीता पढ़ ली उस व्यक्ति का जीवन काफ़ी आनंदमय गुजरता है